दिक्खो पैह्ले पैह्ले केह् होंदा हा की इन्नी फैसिलिटी नी ही मतलब जेह्ड़ी हे साढ़ी हैल्थ फैसीलिटी ऐ गोरमेंट दी तरफा इन्नी नी ही लेकिन आने आह्ले टैम च् जियां जियां टाइम चेंज होया जियां जियां टाइम अग्गे बधदा गेआ साढ़ै साइंस ने तरक्की कीती बड़े सारे ऐसे आई आ डिजीज हे जेह्के साढ़ै जेह्के साढ़ै रोग हे बामरियां हे उन्दा इलाज आया इलाज आने कन्नै कन्नै साढा जेह्का हैल्थ सिस्टम हा सू सुधार आया ओह्दे बिच तरक्की कीती उने बड़ा सारा साढी जीनी साढी जिंदगी उप्पर इफेक्ट पेआ लेकिन अस थोह्ड़ा एह् चाहन्ने आ की मतलब जियां गै जियां डिस्ट्रिक्ट च बड्डे बड्डे हास्पिटल बने दे न उने हॉस्पिटल उप्पर बड़ा ज्यादा लोड ऐ की के इक डिस्ट्रिक्ट दा डिस्ट्रिक्ट बड़ा बड्डा करिये होंदा बड़ी पॉपुलेशन होंदी ऐ इक डिस्ट्रिक्ट दी लक्ख दो तीन चार लक्ख ते सारा बर्डन उस डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल उप्पर रौह्ंदा इस्सै करी गोरमेंट ने एह् करना चाहिदा की जेह्डे बी इनें सब सेंटर बना दे ग्रां च जेह्डे जिन्ने बी सेंटर इनें बना दे उनेंगी इक मतलब अच्छा इक अच्छा इन्फ्रास्ट्रक्चर दिता जा ताकी उस्सी अस इक मीनी हास्पिटल आखी सकन जेह्दे बिच केह् ऐ की पूरी उत्थे मतलब इक बड्डे हॉस्पिटल लेवल दी फैसिलिटी होऐ ताकि जेह्का उस ग्रां दा सराउंडिंग दा रौह्ंने आह्ला आदमी ऐ इंसन ऐ अगर कोई बामार ऐ उस्सी डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल नी जाना पोए नोह्ड़ा इलाज नोह्डे गै ग्रां च होई आ अच्छे तरीके कन्नै होई आवे अच्छे तरीके कन्नै होई आवे अच्छे तरीके कन्नै होई आना होना चाहिदा ओह्दे कन्नै कन्नै ओह्दे कन्नै केह् होना साढी हैल्थ सिस्टम च केह् एह् की जेह्डी एह् कमी ऐ ना की साढ़ै जेह्का डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल ऐ ओह्दे च बड़ा बर्डन ऐ ओह् घटी आना जि''यै जि''यै ओह् घटग जेह्डा ग्रां दा बन्द नोह्डे ओह्दा ट्रीटमेंट बगैरा ओह्दे ग्रां दा जेह्डा हास्पिटल बने दा जेह्का मीनी हास्पिटल आखे ने उस्सी जेह्डा मीनी हॉस्पिटल आखे ने उस्सी अस जेह्डा मीनी हॉस्पिटल आखने उस्सी ते उत्थे गै नोह्डा ओह् होई आये इलाज होई आये ओह्दे कन्नै केह् होना की दिक्खो इक ते थोह्ड़ा होर साढा जेह्डा एम्प्लोय्मेंट ओह् बी बद्दना जेह्डे साढ़ै गरीब लोग न् जेह्के साढ़ै ग्रां दे लोग न अनपढ़ लोग न उने थोह्डी फैसिलिटी थ्होई आनी उंदे गै ग्रां च थ्होई आनी ठीक ऐ ओह्दे कन्नै केह् होना की साढा थोह्ड़ा हैल्थ सिस्टम च सुधार आना जेह्का साढा डिस्ट्रिक्ट दा हास्पिटल ऐ ओह्दे थोह्ड़ा बर्डन घट्ट पौना कन्नै में एह् आखना चाह्न्ना की बेसिकली साढ़ी हैल्थ सिस्टम बिच थोह्ड़ी मूवमेंट और होनी चाहिदी ऐ ओह् जरूरी ऐ अस दिक्खा ने देश परदेशा च किन्ना अच्छा किन्ना शैल उन्दा हे हैल्थ सिस्टम ऐ केई बारी एह् ऐ की असे लोकें बी इत्था जेह्ड़ा साढ़ा इलाज इत्थें नेई होंदा असे विदेश जाना पौंदा इलाज करने आस्तै बाकी एह् ऐ की अगर विदेशे च होई सकदा इलाज ते साढ़ै इत्थे साढ़ै देश बिच बी होई सकदा साढ़ै स्टेट च बी होई सकदा बस्स एह् ऐ की गोरमेंट थोह्ड़ा इस्सी शैल अपनी शैल तवज्जों देआ इस्सी शैल दिक्खे की साढा हैल्थ सिस्टम साढा एजुकेशन सिस्टम शैल बधिया होना चाहिदा क्युंकि एह् दो सिस्टम इक ऐसे सिस्टम ना एह् सिस्टम जित्थे बी जिस बी लाके देश मुल्ख यां राज्य दे राज्य बिच एह् चीज अच्छी होई ना समझ लैओ की उत्थैं इक ते अनएंप्लायमेंट बी खत्म् होई आना दुआ एह् ऐ कि जेह्ड़ी असे मतल फेसिलिटी ऐ ओह् असेंगी आपने गै आपने गै ग्रां च अपने गै देश च जा अपने गै स्टेट च थ्होई जाना ओह्दे बाद में कन्नै कन्नै आखना एह् चाह्न्ना ऐ कि सरकार गी बिल्कुल एह्दे उप्पर कोई ओह् एह् एह्दे उप्पर ज्यादातर एह्दे उप्पर फोकस करन साढी एजुकेशन साढ़ै जेह्डा एह् ऐ हैल्थ गी डिपार्टमेन्ट ऐ जेह्का साढा अस दिखने आ की जि' यै ग्रां च जेहड़े हास्पिटल न हास्पिटल ते हैन सिरफ नामे दे गै न कीके उत्थे फैसिलिटी नेई ऐ इक इक डाक्टर ऐ ओह् बी पंद्रे दिने औंदा नेईं औंदा कोई पता नि ऐ फ्ही आई जाइयै असें ग्रां दे लोके अस डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल जाना पौंदा जेह्दे कन्नै केह् ऐ की डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल दा लोड बद्धा करदा ते हर इक डिस्ट्रिक्ट दा साढ़ै डिस्ट्रिक्ट दा जिन्ने बी इदर ग्रां न सारे ग्रां दा गै अगर कोई बीमार ऐ कोई इलाज कराने आह्ला अपने ता उने डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल औना पौंदा ठीक ऐ बाकी इ'यै कि ज्यादा अगर असेंगी असें एह् ऐ कि आपने गै ग्रां च कदे निक्के कोई मीनी हास्पिटल थ्होई आन जित्थें की असें पूरी पूरी फैसिलिटी थ्होऐ हास्पिटल मतलब बड्डे हास्पिटल दे मताबिक आं असें बड्डे हास्पिटल आन दी लोड़ नि पौनी जरूरत नेई पौनी साढ़ा इलाज इत्थें गै होई सकदा ग्रां दे लोग अनपढ़ लोग ने जेह्ड़े उनेंगी उत्थें बेनिफिट मिली जाना उनें उत्थें आने दरबदर होने भटकने दी जरूरत नेई ऐ की के अगर उनें सारा इलाज उन्दा उंदे गै ग्रां च होआ दा ते फ्ही उनें डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल आने दी जरूरत नेई ऐ